हेलो हँ बिकास तऽ बहुत भेलै जेना पहिने रोड आर नहि छलै रोड आर सब बढिआँ छै आब बनि गेलै पिचिंग बनि गेलै जेना पहिने बान्ह पर एतेक गर्दा कादो खीचम खीच जते गाड़ी बला चलै छलखिन सब एते कऽ अथी सब आब पिचिंग बैन गेलै हँ जहाँ तहाँ पूल भऽ गेलै हँ मोदी सरकार जहाँ तक इसकुल आरमे सब चीज गाँवके तऽ विकास चमका देलकै पढाइ लिखाइ भी आब सबटा खरचा दै कपड़ा दै छथिन पाइ दै छथिन गाँवके जहिया से मोदी सरकार अथी केलखिन जहाँ तहाँ पूल बना देलखिन रोड बना देलखिन गाड़ी गुड़ी देलखिन ढेरी आब तऽ विकास आगुए चलै छै पहिले सऽ बहुत आगू बनि रहलखिन हँ विकास दाना दै छथिन खानापीना लए गरीबके अमीरके मोदी नीतीश एकदम जय जयकार कयने छथिन सबचीज पहिने तऽ कादो खीच पानि आब तऽ सौंसे रोड जहाँ तहाँ पूल सब इसकुमे सुरक्षा धियापुताके सब खाना दै छथिन गैस देलखिन घर देलखिन बहुत चीज देलखिन हँ बहुत बिकास आगू बढलै हँ बिकास तऽ बहुत बनि गेलै नहि नहि बहुत बढलखिन बहुत पहिने तऽ अथी रहै आब जहाँ तहाँ पूल बनि गेलखिन कते नाव नैया चलि रहै सब नाव नैया बनि गेलै जहाँ तहाँ पूल बनि गेलखिन जहाँ तहाँ रोड उड बनि इसकुल आरके बहुत आगू विकास बनि रहलै हन पहिलामे अखनी तऽ बहुत फर्क बहुत आगे बढ़ि गेलखिन अखनी सबके राशन जलावनके गैस दऽ देलखिन सुविधा पढाइ लिखाइ स्कूलमे साइकिल बस सऽ सब धियापुताके कते आगू बढा देलखिन आब एहिसे आगू कते विकास लेबै अहाँ हँ तऽ आब तऽ बहुत सुविधा भए गेल जे जहाँ तहाँ रोड पहिले डिबिया बारै छलै लोक आब बिजलीके कऽ देलखिन बिजलिये पर खेती पथारी लए बोडिंग चलि गेलै हन पानि चलि गेलै हन गाँव गाँव दुरे दुरे नल दऽ देलखिन हँ पानि के व्यवस्टोथा टी लगा देलखिन कहाँ सऽ कहाँ आब तऽ बहुत बिकास बढा देलखिन मोदी सरकार आ नीतीश बहुत बेवस्था स्कूल